जि'यां में तुसें गी सनान्ना अपने पंज पड़ोसियें दे नांऽ इक प्रेम सिंह ऐ दूए दा नांऽ ऐ संगीत सिंह त्रीये दा नां ऐ भूषण सिंह चौथे दा नांऽ ऐ संजय कुमार ते पंजमें दा नांऽ ऐ शाम सिहं